ہندوستان کے مختلف حصوں میں اردو زبان بولی جاتی ہے اور یہ زبان کافی اچھی ہے اور یہ زبان ہم سب نے بولنا چاہیے اردو زبان خاص طور پہ لکھنؤ وہاں بہت زیادہ مشہور ہے اور لکھنؤ کے تقریباً تمام لوگ اردو بولتے ہیں اور اردو بولنا بھی بہت اچھی بات ہے جب اردو میں کوئی کچھ بولتا ہے تو سننے میں کافی مزہ آ جاتا ہے اسی طرح اردو کشمیر میں بھی بہت پاپولر ہے اور وہاں کے بھی میکسمم لوگ اردو زبان کا استعمال کرتے ہیں دوسروں سے وابستہ رکھتے ہیں اور اردو زبان میں جو ادب ہے وہ شاید کسی زبان میں نہیں ہے اور اردو زبان ہمیں سکھاتا ہے کہ غصے میں آ کر بھی سامنے والے سے کیسے بات کرنا چاہیے اور اردو زبان خاص طور پہ شاعر اور شاعرہ بھی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں آج کل تقریباً تمام گانا ہو گیا بالی ووڈ یا پھر کوئی کویتا ہو گیا اس میں خاص طور پہ اردو لفظ کا اپیوگ کیا جاتا ہے اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اردو لفظ کا ہمارے جیون میں کتنا زیادہ امپارٹینس ہے اور آج کل اردو زبان خاص طور پہ لکھنؤ کے جو شاعر تھے انہوں نے اردو زبان کو کافی بلندی تک پہنچایا اور یہ اردو زبان آج انڈیا کے بہت زیادہ شہروں میں پاپولر ہے جیسے اردو زبان ہمارے بہار میں بھی کئی علاقوں میں بولے جاتے ہیں جو کہ ہمارے جو بزرگان دین تھے وہ ہم سب کو سکھا کے گئے تھے اور اردو زبان بولنے سے سامنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی میرا تعریف کر رہا ہے اور یہ ایک ایسی اکلوتی زبان ہے جس سے ہم کسی کو بھی آرام سے اس کی کافی زیادہ عزت و احترام کر سکتے ہیں اور اردو زبان خاص طور پہ لکھنؤ کے جو اردو ہیں وہ کافی مشہور ہیں اور یہ کافی زیادہ آدمی کو تن دیتا ہے